ہلو ریاض سر سر میں ظہیر بات کر رہا ہوں میں آپ کا بہت بہت بہت بڑا فین ہوں سر ہمیں کچھ سوال کرنے تھے آپ سے سر آپ اتنی اچھی اچھی ویڈیوز کیسے بناتے ہیں اور اُسے کیسے ایڈٹ کرتے ہیں اور اور کتنے پاپولر کیسے ہوئے سر جی سر ہم سمجھ سمجھ گئے سر لیکن بٹ سر بہت بہت شُکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم سے بات کی اور ہماری کال ہم سے مطلب رابطے میں رہیں تو تو بہت بہت شُکریہ آپ کا سر کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا